एरो हॅलो एर इंडिया म्हाजी मातशी फ्लायट आसा गोवा टू लंडन म्हाका मातशें कन्फम करपाक जाय आसलें की किदें किदें डॉक्युमेंट लागता ते

चॅकींग करपाक किदें किदें जाय पडटा

आं पासपोट आदार कार्ड आं विजा आं आनी बोर्डींग पास आं आं म्हाका मातशी चवकशी करपाक जाय आसली किदें किदें जाय तें म्हणोन हांवें फोन केल्लो आं आं बरें आं आं आं आं बरें थँक्यू